اہم سی سی جماعتیں ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے جہاں کئی سیاسی جماعتیں سرگرم ہیں لیکن چند بڑی اور اہم پارٹی یہ ہیں بھارتیہ جنٹا پارٹی انڈین نیشنل کانگریس عام آدمی پارٹی علاقائی جماعتیں جیسے ترمل کانگریس شو سینا بہوجن سماج پارٹی سماج وادی پارٹی وغیرہ بھارتیہ جنتا پارٹی انیس سو اسی میں تشکیل جن کے سنگھ کے بطن سے بنی ارتقاء شروع میں ہندو قوم پرست جماعت کے طور پر ابری لیکن وقت کے ساتھ قومی سطح پر مضبوط قوت بنی مقاصد ہندتواء نیشنلزم معاشی ترقی مضبوط دفع حکومت دو ہزار چودہ میں مرکز میں اقتدار میں ہے دو ہزار چودہ سے مرکز میں اقتدار میں ہے اور دو ہزار انیس میں دوبارہ بڑی اکثریت سے جیتی تاریخی مدد آزادی کے بعد قوم پرستی ہندو شناخت بابری مسجد رام مندر مسئلہ اور کنگریس کے زوال نے بی جے پی کے عروج میں مدد دی